तर गोवान जेन्ना गोवान ए आय एड जाता तेन्ना ट्युरिस्ट खूब येता आनी हांगा खूब कडेन एक्जिबिशन लायलेलें आसा जशें की फ्ली मार्केट जे अंजुना आमचे लागलेले आसता तातूंत खुबशे लोक आपली जे कितें कितें करून दवरले आसता जशे की जे आपले कोकोनटाची जी पानां आसता तातूंतल्यान खंयची बेगा करता जावं शिर्तेंतल्यान कितें नवी वस्तू तयार करतात आनी ते आपली थंय एग्जिबिशनान मांडणी करता ते सगळे घेवपाक लागोन लोक जे ट्युरिस्ट जे भायले आयले येयल्ले आसता ते सगळे ते विकते घेतात जे शेल्स आसता तेजे गळ्यांतली माळ करता आनी कशें खूब कितें वेगळ्या वेगळ्या तरांची थंय सगळे मांडिल्ले आसतात जे ट्युरिस्ट लोक येतात आनी ते घेवन वतात आनी चड करून गोवानसांक तांचो फायदो जाता